एखनके आधुनिक समयमे तऽ हमरा सभसँ नीक तऽ ई लागि रहल अहि कि आइ काल्हि बेटी जे छै ओ अहाँके कदमसँ कदम मिलाकऽ चलि रहल अछि अपन पूरा वर्क ओ सुन्दरसँ कऽ रहल अहि घरसँ बाहर जा रहल अहि पढ़ि लिखिकऽ डॉक्टर इन्जिनियर एयर होस्टेस पाइलट बनि कऽ देखा रहल अछि एहि लअ कऽ हम सभ बड्ड खुश रहै छी आजुक समयमे एक समय छलै जे हमरा सभके पास एक रुपैआ नहि रहै छलै जे एकगो बिन्दीके पत्ता खरीदतहुँ लेकिन आइके डेटमे हमर महिला समाज एतेक आगा छथि कि पाँच रुपैआ या एक रुपैआके कहै छै हम सभ दू दू तीन तीन सए रुपैआ लअ कऽ बजार जाइ छी एहि लअ कऽ हमरा बहुत खुशी भेट रहल अछि